टेक्नोलॉजी या यंत्र यानी की मुसाफ़िरी जो उद्योगनि खे जाम मदद कई आहे टिकीटूं ऑनलाइन थी वेयूं आहिनि होटल बुकिंग ऑनलाइन थी वेयूं आहिनि ट्रेन में जाम सारी सुविधाऊं थी वेयूं आहिनि आदि